आं रंजायो जेब्ला आं आंनि नांगौ गोसोनि नांगौ एबा गोसोनि लुबैनायफोरखौ जेब्ला जिउआव मोनफुङो बे समाव आं गोसो खुसियै रंजायो आं रंजायो जेब्ला आंनि बिमा बिफाफ्रा आंनि नांगौ समाव आंखौ अननायजों हेफाजाब होयो अब्ला आं गोसो खुसियै रंजायो बेजों लोगोसे आं रंजायो जेब्ला आंनि नाजानाय खस्थ' खालामनाय गासैबो खामानिफ्रा जाफुङो बे समाव आं रंजायो जेब्ला आं आंनि नाजानायजों आंनि गोसो होनायजों फरायनाय समाव गोसो होनानै फरायनायजों जेब्ला बे फरायनायनि फिथाइआ मोजां जायो अब्ला आं गोसो खुसियै रंजायो बेजों लोगोसे जेब्ला आं गोसो गोसोआव बबेबा मोनसे जायगायाव बेरायनो गोसो जानानै दं बे जायगाफोराव आं जेब्ला थांनो मोनो एबा बे जायगाफोरखौ नुहैयो अब्ला आं गोसो खुसियै रंजायो बेजों लोगोसे न'खराव गासैबो अनज्लायनानै खौसेथियै ज' मोखांजों मोखां नुज्लायोब्ला बे समाव आं रंजायो बेजों लोगोसे आंनि जे जे नांगौ मुवा बेसाद गासैखौबो आं जेब्ला मोनो अब्ला आंनि गोसोआ रंजाखांनाय फैयो बेजों लोगोसे